मुंहिंजो सभिनीनि खां वणंदड़ु खाधो भुगी दालि ऐं भुगा चांवर आहिनि जेको मां ॾींहुं राति सुबुह शाम कहिड़े बि टाइम खाइ सघंदो आहिया ऐं हीअ मुंहिंजी ममी ॾाढो सुठो ठहिंदी आहे उन्हनि जे हथु जा खाई करे मूंखे एॾो आनंद ऐं ख़ुशी महिसूस थींदी आहे ऐं जॾहिं बि मां पाण दुखी महिसूस कंदो आहिया पाण खे त हीअ खाई करे मुंहिंजो मनु बहारु बहारु आनंद थींदो आहे ऐं